नमस्ते डॉक्टर साहब जी हम यम आर बोल रहे हैं सोनाटा कम्पनी से जी सर हमें सैम्पल लेकर आना था दवा का आपके यहाँ तो कब लेकर आएँ जी सर हमारे पास छोटो छोटे बच्चों की दवा है बुखार की है पेट दर्द की है गैस की है

जी मार्केट के रेट से आपको फिफ्टी परसेन्ट ऑफ में मिल जाएगा जी पेट दर्द का अस्सी रुपये है

जी सर अस्सी रुपये मार्केट का रेट है आपको फिफ्टी परसेन्ट ऑफ में मिलेगा

जी सर जी सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर आप पता कर लीजिए हम कई जगह दवा देते हैं नहीं नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी जी जी जी सर जी समझ रहे हैं तो कब लेकर आएँ हम सैम्पल

जी जी बुखार वाला यही बुखार वाला डेढ़ सौ रुपये में है जी जी जी वही पचास परसेन्ट ऑफ़

जी जी जी जी वह तो जब मिलेंगे हो जाएगा बातचीत जी सर तो आप कल कहाँ मिलेंगे हॉस्पिटल में ही जी जी जी सर ताकत की भी है जी सर हमारे पास और भी दवाइयाँ हैं कल सैंपल लेकर सब दवाई का सैम्पल लेकर आएँगे जी सर है हमारे पास जी सर शाम को हम आ जाएँगे नमस्ते सर